हम गाड़ी जो बुक किए समय से गाड़ी नहीं आएगा तो हम कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे तो फिर हमारा काम खराब हो जाएगा आँय तो वो पैसा वो वापस कीजिए पैसा जो लिए से आपका डरेवर कहाँ है डरेवर को भेजिए नहीं है तो दूसरा गाड़ी कर दीजिए दूसरा गाड़ी मतलब भेजिए रिश्तेदारी ना छूट जाएगा ऐसे बुक करता है अदमी समय से जाने के लिए की बेसमय से जाने के लिए अब जब जाने का टाइम है तब कहते हैं कि नहीं गाड़ी नहीं है ठीक ई तो अच्छा मुनासिब बात नहीं है आँय दीजिए दूसरा गाड़ी अपने जगह पर दूसरा डरेवर करके दूसरा गाड़ी भेजिएगा तो हम समय से जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे